अज्जकल दे जमाने च जेह्ड़ा साढ़ा इंटरनेट होई गेआ अखबारां होई गेइयां एह् बड़ा जरूरी मतलब बड़ा जरूरी कम्म करदियां साढ़ै लेई बैंक दियां जेह्ड़ियां नमियां पालसियां कड्डी दियां गोरमेंट दी नमी स्कीमां न ओह् साढ़ै धोड़ी साढ़ै कोल पजा दे कि अस ओह् चीज़ गी लेइयै जागरुक होन हून जियां अस दिक्खने आं अख़बार ते अज्जकल लोग घट्ट गै पढ़ने जियां अस टीवी शीवी अखबारां टीवी ओह् पढ़ी लैन्ने आं ते कन्नै गै अस केह् आखदे फोन ते कन्नै अस केह् आखदे फोन होंदा ओह्दे इंटरनेट दिक्खी लैने कि जेह्ड़ी नमीं नमीं स्कीमां आई दियां बैंक दियां कि इ'यां इयां भरना इ'यां लोन प्राप्त होई जाना एह् जेह्ड़ी पालिसज ऐ उ'नेंगी लेइयै इसी दिक्खियै जागरुक होना इंटरनेट हुंदा ऐ काफी बड्डा रोल प्ले करदा हून जियां बड्डे बुड्ढे बजुर्ग न उनेंगी नी पता लगदा पर जेह्ड़ी अज्ज दी उंदी अगली पीढ़ी ऐ जेह्ड़े पोह्त्तरे शोह्त्तरे न ओह् ओह् ते बताई सकदे न फोने थ्रऊ कि दादी एह् मनी स्कीम चली दी दादा जी इत्थें पैहे पाओ इनवेस्ट करो मार्कट शार्कट चंगे तरीकें कन्नै पता ते ओह् मदद करी ओड़दे इ'यां इ'यां करना ते एह् जेह्ड़ी चीज़ ऐ एह् बड़ा जरूरी रोल प्ले करदी ऐ कि साढ़े कोल चीज़ पुज्जै जियां अख़बार होंदी ना ओह्दी इक बार इक चीज़ छप्पी जेह्ड़ी नमीं स्कीम आई ओह् ते अगले दिन नी छप्पनी जेह्ड़ा फोन होदा ओह् उस टाइम अपडेट करी उड़दा चीज़ जेह्ड़ी हून स्कीम निकली हूनै ऐ पता चली जा ते अस हूनै रिजिस्टर करी सकदे उस चीज़ गी अस पैह्ले ते बड़ा मुश्कल होंदा हा रजिस्टर करने बैंक लम्मी लम्मीं लाइनें खड़ोना पौंदा हा हून जेह्ड़ा फोन आई दा अस आनलाइन सब हर इक चीज़ा अपलाई करी सकदे आनलाइन ई हर चीज़ करी सकदे बस उत्थें जाइयै पैहे शैहे कड्डो जां पैहे् जेह्ड़े पाने ओह् करने ओह् कम्म होई गेआ अज्जकल सारा किश ही आनलाइन होआ दा आनलाइन कन्नै कन्नै बड़ा सुख होई गेदा पर जिनेंगी बड्डे बजुर्गें दी जेह्ड़ी परानी जनरेशन उनें नी पता लगदा जेह्ड़ी नमीं जनरेशन ऐ उं'दा फर्ज बनदा कि उ'नेंगी सखान कियां कि'यां होंदा ऐ